السّلام علیکم جی میں عمرانہ بات کر رہی ہوں کیا میری بات لائبریرین سے ہو رہی ہے جی مجھے لائبریری سر یہ کس وقت کُھلتی ہے کس دِن کُھلتی ہے اچھا اچھا جی آپ مجھے بہشتی زیور چاہیے تھا اچھا تو آپ کے پاس موجود ہے اچھا جی اچھا تو اُس کے لئے کیا فائن لگے گا اکسٹرا ٹائم ایکسٹرا دِن کے لئے فائن لگے گا اچھا چلیے پھر

جی جی جی تو آپ کے پاس سبھی کتابیں موجود ہیں جی جی ٹھیک ہے چلیے اللہ حافظ